जी हां साढ़े इत्थे जित्थै अस रौह्ने होने साढ़े खेत्तर च स्पोर्टस इस बेल्लै जेह्ड़ी चला दी ऐ जां लोग एह्दा इस्तेमाल ओह् खेढा दे ओह् स्पोर्टस ऐ ओह्दी ट्रेनिंग चला दी ऐ ओह् मैच ऐ

बाकी उंदा इक बड़ा बड्डा कॉम्पीटिशन होआ दा ऐ ते ओह् बाह्र बी जंदे खेढने गी ते इत्थै बी खेढदे अपने खेत्तर च इस टाइम जेह्ड़ा स्पोर्टस होअ दा ऐ हून बच्चे जेह्ड़े जां फेमस स्पोर्टस खेला दे न यूस करा दे लोक तां ओह् ऐ स्पोर्टस गै ओह् मैच ऐ जि'यां किक्रेट लोक बाह्र जाइयै खेढदे इंटरनैशनल लैबल पर ओह्दा कॉम्पीटिशन करा दे लोक इस बेल्लै ज्यादा जेह्ड़ी साढ़े खेत्तर च ते ओह् इयै चला दा ऐ इंटरनैशनल लैबल पर बी लोक इसी गै ज्यादा चला दे न लोक उसी ज्यादी यूज करा दे उसी ज्यादा खेढा दे फेमस ते जेह्ड़ी साढ़े खेत्तर च ज्यादा चला दी ऐ ओह् इयै किक्रेट ऐ ते इ'यै खे दे लोक बाह्र जाइयै बी खेढा दे एह्दा बड़ा बड्डा कॉम्पीटिशन ऐ साढ़े अपमे खेत्तरा च ऐ बी ऐ ते अग्गे चलियै बी होना इत्थै बी साढ़े ऊधमपुर च बी लोक खेढा दे न ते इंटरनैशनल लैबल पर बी जाइयै लोक इसी खेला दे न ते ओह् गेम ऐ किक्रेट